नमस्ते कैसे हैं हम भी बहुत अच्छे हैं लेकिन यह कुत्ता जो पाले हैं ना बहुत परेशान करता है हमको बहुत परेशान करता है बहुत अच्छा है लेकिन किसी को घर में आने ही नहीं देता है बहुत परेशान करता है सबको कभी काटने के लिए दौड़ता है सब डर जाते हैं इस वजह से घर पर आ ही नहीं पाता है मेरे घर पर और वह है इतना हमको परेशान करता है लेकिन है यह बहुत अच्छा मेरा बात भी बहुत ज़्यादा मानता हैं उसको जो भी बोल हाँ हाँ हाँ क्योंकि वह नहीं जानता है ना कौन कैसा इंसान है मेरे गाँव में बकरी है गाय है भैंस है बहुत सारे हैं और पता है गाय

हम्म हाँ वही गाय मेरे यहाँ भी है और गाय बहुत बहुत अच्छा है दूध भी बहुत ज़्यादा दे एक व एक बार में वह हमको पाँच लीटर दूध दे देता है सुबह को बस बात अब हमको भी हाँ हाँ दूध रोटी खाता है हाँ मांस भी खाता है चिकेन खाता है एक के जी खा लेता है अकेले में बहुत प्यार करते हैं हम उससे बहुत ज़्यादा और यह भी है ना नहीं जानता है किसी को तो कैसे आने दे अंदर उसका भी यही वही है एक बात जानेगा तभी तो आएगा उसके पास ना किसी को आने देगा अंदर

हाँ घर भी सब उस बहुत अच्छा है

बहुत बहुत मज़ा आता है चिड़ियाघर में तो शेर सब तो पास से देखने को मिलता है कितना अच्छा लगता है वहाँ पर भी पटना गए थे ना तो मगरमच्छ हन हाँ हाँ देखें हैं हाँ हाँ बाहर से देखने में मज़ा आते रहता है तब बताइए और सब हाँ गए थे इधर ही गए हैं पटना में गए थे ना घूमने के लिए चीता देखे शेर देखे साँप देख कर तो बहुत डर भी लगता था लेकिन पास से देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है बहुत मज़ा आया बहुत मस्तियाँ किए कुत्ता है और बस गाय है दो ही है ठीक है ठीक है